बैसागुआव जोङो गोबां खेराइ मोसायो आरो खेराइ आरो बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय बेनिफ्राय जोङो बैसागु बोथोराव मोसायो दामो देयो बिदिनो जोंनि बैसागु फोरबोखो फालियो नालाय बेबायदिनो जोङो बैसागुआव दखना गाननाया गोमो गानो आरो आर'नाइ गोथां लायो ओमफ्राय गोजा आर'नाइ बेफोरजों जोङो गाननानै बैसागु बोथोराव जोङो मोसायो आरो बिदिनो माला गानो जोङो स'ना गानो बिदिनो आसान सांखा गानो बेफोरो ख्रिस्टि मोसानायाव गासैबो गानो आरो जोङो बेफोरखौ गाननानै मोसायो जों बैसागु बोथोरखौ बिदिनो फालिलाङो आरो बैसागु होन्दों नालाय जों बयखौबो बिदिनो फालिलांबाय थायो फालिबाय थाखायो बेफोर गाननाय जोमनायजोंनो समायखायो जोंनि खेराइ दामनाय देनाय बायदिसिनाजोंनो जोङो बाग्रुम्बाफोरखौबो बिदिनो मोसायो आरो जोङो जोंनि क्रिस्टि मोसायो जोंबो मोसानो मोजां मोनो बिदिनो बैसागि फोरबो फालिनायाव बेफोरखौनो जोङो जोंनि हारिमुवा बेफोरनो आरो हारिमु होन्दों नालाय जों बे बैसागो फोरबोखोनो फालिनाय जायो आरो जोंनि बे गोबां रोखोमनि गाननानैबो मोसायो आरो बिदिनो बैसागु बोथोरावलाय जों बे क्रिस्टियाव आरो बे मोनसे बे माबाखौनो गाननांगौ आरो गोमो बिदन बिनिफ्राय गोथां आर'नाइ गोजा बिदिनो गाननानै मोसायो आरो जों दाउस्रि देलायफोरावबो बिदिनो मोसायो गानो जों बेफोरखौनो समायना नुखायो नालाय बेजोंनो मोसानांगौ आरो बर' हारिया बिदिनो दखना गाननानै मोसाबासो जौगालांगोन आरो जोङो दखना गाननानै मोसायाबा गस्ला गाननानै मोसायोबा जों बेफोरो हारिमु सिबिनाय जागोन नामा बे हारिमु सिबिनाय जाया बे दखना गाननानै मोसानायासो जों हारिमु सिबिनाय बेखौ जोङो दखनाजोंनो बर' माहारिया माबानांगोन आरो गाननानै मोसानांगोन आरो होनबाना जों बर' हारिया जौगाबाय होननानै सानगोन आरो जोङो बे गस्ला गाननायखौ जोङो मोजां मोना गस्ला गाननानै मोसानायखौ